हिन्दी भाषा में भी मैंने काफ़ी बदलाव देखे हैं क्योंकि पहले के जमाने में हिन्दी प्राचीन काल में साफ और स्पष्ट रूप से एकदम टिपिकल हिन्दी बोली जाती थी लेकिन आज के समय में हम अंग्रेजी भाषा हिन्दी भाषा और बुन्देलखण्डी भाषा का प्रयोग मिक्स करके करते हैं जैसे कि वो हिंग्लिश एक वर्ड यहाँ पे हो गया जहाँ पे हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जहाँ दो या तीन भाषा मिलके हम लोग बोलते हैं क्योंकि आधे लोगों को हिन्दी आती है आधे लोगों को अंग्रेजी आती है और कुछ लोग ऐसे हें जिनको हिन्दी और इंग्लिश दोनों नहीं आती तो मिक्स करके बात करने का कोशिश करते हैं